हलो शर्मा जी हाँ देशांक बात कर रहा था अरे ऑर्डर था कुछ जल्दी चाहिए थोड़ा ठीक है एक आप पनीर टिक्का मसाला करवा दो वो अपनी लाल ग्रेभी में करवाना जो आप बनवाते हो और उस में प्याज़ मत डलवाना टमाटर भी थोड़े कम ही रखना बाक़ि उसके साथ एक आप हरा भरा टिक्का कर दो और एक हर भरा कबाब कर दो अपना जो हरा भरा कबाब रहेगा उस में मिर्ची मत डलवाना आप वो बहुत तीखा हो जाता है फिर और जो हरा भरा टिक्का है तो उस में चटनी जो अभी यूज़ करोगे वो उस में प्लीज़ पुदिना मत डलवाना क्या लड़के को सर्दी है तो खांसी हो जाएगी उसको और अपना राइस में आप ज़ीरा राइस कर देना एक उसके साथ दाल मखनी कर देना बस इतना ही है अभी तो ठीक है